जय झूलेलाल गाना गाना त मूंखे किशोर कुमार जा ॾाढा वणंदा आहिनि ॾाढो हिकदमि बहितरीनु सिंगर आहे हुनजो हिकु हिकु गानो ॾाढो सुठो लॻंदो आहे हेॾे सुठे नमूने सां गानो ॻाईंदो आहे भॻवान हुनखे क़ुदिरती ॾात ॾिनी आहे जो हुनजा गाना ॾाढा मोहिंदड़ु वणंदड़ ऐं ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि उहो हर हिक क़िस्म जा गाना ॻाईंदो आहे ख़ुशी वारा गाना ॻाईंदो आहे मस्ती वारा गाना ॻाईंदो आहे दुखी गाना ॻाईंदो आहे प्रेम वारा गाना ॻाईंदो आहे इहे सभु गाना ॾाढे सुठे नमूने ॻाईंदो आहे हुनजे आवाज़ में हिकिड़ो अलॻि ई जादू आहे किशोर कुमार जी जेका गाइकी आहे उहो मूंखे नथो लॻे अॼु जे हाणे ॿियो कोई थी सघंदो आहे उहो पंहिंजे टाइम जो ॾाढो मशहूर कलाकार आहे हाणे हुन जहिड़ो कोई ॿियो कलाकार मुंहिंजे हिसाबु सां न थी सघंदो आहे ऐं हुनजा दुनिया में तमामु फैंज़ आहिनि जिनिखे हुन जा गाना वणंदा आहिनि सॼे दुनिया में मशहूर आहे किशोर कुमार जा जेका मस्तीअ वारा गाना आहिनि उहे त हिकदमि अलॻि ई हूंदा आहिनि माण्हू इअं ई झुमी पवंदो आहे जेका हुन जा प्रेम वारा गाना हूंदा आहिनि हुन में माण्हू खोएजी वेंदो आहे किशोर कुमार जी गाइकी हिकदमि अलॻि ई आहे हुनजे लेवल जो कोई ॿियो सिंगर न थी सघंदो आहे त मूंखे हुन जा ई गाना ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं हिकदमि मुंहिंजो हू ख़ासि आहे हुन जा गाना मां हमेशह ॿुधंदो रहंदो आहियां कंहिं महिल मुंहिंजी मूड ख़राब हूजे त बि उहे गाना ॿुधंदो आहियां ख़ुशीअ में हूंदो आहियां त बि हुन जा ई गाना ॿुधंदो आहियां किशोर कुमार मुंहिंजो ॾाढो फेवरेट सिंगर आहे जय झूलेलाल